गाड़ी चलबैके सौख छै कतेक ने एगो पप्पा किनिकऽ देलखिन रहै पल्सर पल्सर चलेलिए दुइ चारि महिना मोन भरि गेलै आओर कि कहिए आओर फेर पप्पाके कहबै दोसर गाड़ी किनिकऽ देथिन बी एम डब्ल्यू होलै के टी एम होलै अपाची ईसब बुलेट ईसब किनिके देथिन तब फेर चलेबै दूरके सफर जाइमे दिक्कत होइ छै हल्का गाड़ी रहल ब्रेक आँगामेका ब्रेक मारबही अपने गिरि जेबही ओहिलए कनि दिक्कत होइ छै आओर बुलेट रहतौ तनि कहाँ जहाँ ब्रेक मारबही हुआँ रुकतौ के टी एम आर होतौ ओकरोमे वएह छै जहाँ ब्रेक मारबही ओजे रुकतौ वएह लऽ कऽ हल्का गाड़ी हइ दूर सफर खातिर सही नहि रहै छै हल्का होइ छै पप्पा बड़के अथी वजनदार गाड़ी रहतै तब जाइ आबैमे ठीक रहतै इएहसब छै आओर सौख तऽ बहुते छै गाड़ी चलबै मोन करतौ एक सओ बीसेके स्पीडमे हरदम रहिए लेकिन एकाएक कोइ दौड़ि जेतौ तऽ ब्रेक मारबही तऽ अपने उनटबिही ओकरो धक्का लगतै ओहो मरतै वहएले तनि चललहुँ अस्थिरे अस्थिरे जाहिसे कि ब्रेको आओर लैमे दिक्कत नहि होइ छै स्लो अपन रहलहुँ वएह लऽ कऽ अस्थिरेसे गाड़ी चलबै छिए बीसे स्पीडो नहि जाइ छिए आओर किछु नहि इएहसब छौ वएह लऽ कऽ